आजकलमे सबसँ ज्यादा ऐप यूज करैवला जे हइ जे फेसबुक होइत अछि व्हाट्सअपके माध्यमसँ हम एक दोसरके मैसेज आओर वीडिओ कॉलके माध्यमसँ एक दोसरके देखके बात करैके अछि ऑडियो कॉलिङ्ग करैके अछि एक आओर छै इन्सटाग्राम ओहिओपर वएह ओतने चीज व्हाट्सअप जइसन ओहिपर मैसेज करि सकैत अछि ओहिपर किछु किछु मतलब जे नया नया कन्टेन्ट अबैत रहै छै जे जे चीज हम फॉलो करै छी ओ ओ चीज हम देखै छिए ओहिपर इएह सब चीज यूट्यूबके माध्यमसँ गाना भजन किछु अइसन पारिवारिक फिलम होइ छै जे हमसब देखै छी आओर किछु एहन नोकसान जे ऐप अछि पब्जी आएल रहै जे बच्चासब ओकर लत लागि गेलै बच्चासबके ओ ऐप बहुत मतलब खतरनाक साबित भेल जकरा कारण मतलब भारत सरकारके ओ ऐपके बैन करऽके पड़ल लइका सब पढाइ लिखाइ छोड़िकऽ ओहि ऐपके लतमे डूबि गेलन आओर पढाइ लिखाइ छोड़िकऽ ओ ऐपमे सिर्फ गेमे खेलैत रहलन आओर एक और टिकटोक ऐप रहलन जो ठीक वएहसब वीडिओ बनेलन आओर पढ़ाइ लिखाइ नहि कएलन जकरा कारण भारत सरकारके ओहि ऐपके बन्द करऽके पड़ल जकरा कारण फिर बच्चासब अपन पढ़ाइ लिखाइमे लागलन इएहसब हइ आइकाल्हिमे सबसँ ज्यादा यूज करैवला जे ऐप भेलन ओ हइ यूट्यूब जकरा माध्यमसँ हम जे चीज हम पसन्द करै छी जइसेकि भजन हम पसन्द करै छी तऽ तरह तरहके गुरुके भजन हम ओहि यूट्यूबके माध्यमसँ सुन सकै छिए